नमस्कार हाँ जी बोलिए

पहले बताइए की कितने जनें हैं आप लोग तो गाड़ी कौन सी करेंगे मतलब ए सी करेंगे नॉन ए सी करेंगे ए सी करेंगे तो फिर आपके लिए वो ट्रेवल्स कर देंगे जिसके अंदर सत्रह आदमी जाते ना बड़ी वाली गाड़ी उसके चार्ज लगेंगे सर सत्रह रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देख लीजिए जी बिल्कुल उसमें आप आराम से पूरी फैमिली को सत्रह अट्ठारह आदमी आराम से बैठा सकते हो आप उसमें ए सी गाड़ी है और नई गाड़ी है बिल्कुल ही तोआपके पास भले ही दस आदमी हो वो गाड़ी सत्रह लोगों के लिए हैं कहने का मतलब हाँ नहीं नहीं आराम से आप सोलह सत्रह आदमी आराम से बैठा सकते हैं उसमें कब आएंगे आप एक तारीख को आएंगे तो मुझे ना आज आपको एडवांस देना पड़ेगा पहले ताकि मैं उस चीज को एडवांस में लेके आपका बुकिंग कर दूं मैं हाँ वो जीतने किलोमीटर होंगे वो हम आपको बता देंगे तो हम आपको पहले से ही गाड़ी चलाने से पहले रीडिंग दिखा देंगे रीडिंग के अन्दर आ जाएगा की भाई इतने किलोमीटर से स्टार्ट हुई है और जो जितना जब अपना यह टूर पूरा क्लोज़ होगा उसके बाद वो आपको पूरा केल्कुलेशन करके बता देंगे आपका इतना चार्जेज़ हो गया है हाँ हाँ मिल जाएगा और वो भी हम करवा देंगे अरेंज करवा देंगे हमारे पास बंदे हैं वहाँ पर ट्रेवल्स वालों की क्या है सब जगह जान पहचान होती है आप डोंट वरी रहिए कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है ना और उसके अंदर यह रहेगा की देखिए उसमें जैसे आप कहीं जाएंगे भी करेंगे तो उसके रात के हिस्से के एक्स्ट्रा चार्जेज़ लगेंगे जैसे कि एक दिन में तीन सौ किलोमीटर का एक लिमिट होती हैं अगर आप वो तीन सौ किलोमीटर के बाद अगर रात नाइट स्टे करते है तो उसका चार्जेज़ एक्स्ट्रा होता है हाँ कोई दिक्कत नहीं है उसमें अपनी गाड़ी में सब सुविधाएं पड़ी हुई है अपने पास केचप पड़ा हुआ है सारी चीजें हैं हाँ आराम से कोई उतरने चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी भी नई गाड़ी है तो बेफिक्र रहिए

हाँ वो छः दिन का जो भी आपका टूर रहेगा उसके अंदर आप ओंकारेश्वर के अलावा कहाँ कहाँ जाना चाहेंगे वो सारी चीजों की काउन्ट हो जाएगी उसमें डिस्काउंट देखो ऐसा है कि पहले आपको पहले एक बार देख लीजिए गाड़ी देख लीजिए सब चीज देख लीजिए उसके बाद फिर आप पैकिंग कर दीजिए फिर हम बैठ कर बात करेंगे और टेबल पर बैठेंगे तो अपने आप रेट ऊपर नीचे कर लेंगे देखो सत्रह रुपये तो मैंने बता दिया है और ए सी गाड़ी है अगर ए सी नहीं चलवाते है तो पंद्रह रुपये ए सी गाड़ी का मतलब यह होता है जैसे अभी गर्मी में जाएंगे तो आपको ए सी की ज़रुरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी नॉन ए सी पंद्रह रुपये पड़ेगा

पंद्रह में ए सी नहीं जाएगी ऊपर नीचे करके हम सोलह कर सकते हैं लास्ट फाइनल डन कर देंगे देख लो आप कहीं मैं कह रहा हूँ आप कहीं भी रेट ट्राइ कर लो कोई भी आपको सोलह रुपये में ए सी में कोई नहीं लेकर जाएगा आपने बात बोली इसलिए सोलह रुपये में कर दिया आपको ठीक है ठीक है आप एक काम करिए आप आकर के बात कर लीजिए है ना ओके धन्यवाद